آج کے وقت میں صحت صحیح سے دیکھ بھال کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں ہر ایک کی صحت کے لیے دقتیں آتی ہیں کی جاتی ہیں اور اپنی الگ الگ طرح کا علاج ملتا ہے جیسے غریب لوگوں کا علاج اچھے ہاسپٹل میں نہیں کرا سکتے وہ غریب ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو ہوتا کہ وہ اچھے ہاسپٹل میں علاج کرا سکیں اس طرح سے غریبی کی وجہ سے علاج کرانے میں دقتیں ہوتی ہیں دیہات میں تو ہاسپٹل بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ سرکاری اسکیمیں بھی نہیں مل پاتی ہیں جس کی وجہ سے علاج کرانے میں پریشانیاں اور دقتیں ہوتی ہیں صحت پہ بہت اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے مریضوں کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اچھے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے